औ मा खबर मा खबर अ मा खालामगासिनो बा आं माबा मोनसे सोंहरनो नागिरदोंमोनलै बै एम्फौ फिसिनायाव माबा मोनसे मा होनो आदारफोर होयो ना बेखौ मायाव मोनगोन बा आच्चा जेनेबा मा होनो आगजुफोरखौ मा मा नांगोन ओरैनो आच्चा खुन्दुं लुनायाव आरो ना खुन्दुं दिहुनगोन नालाय

दा जायगाफोरा ओरैनो

ओमफ्राय जायगाफोराथ' न' सिंफोरावनो जागोन न' सिं बाहेर जायखिजाया जागोन ना मागोन बा ओमफ्राय जेबो बिदि हासारफोरथ' नाङा एख' बेलेग अ एम्फौआ ओमफ्राय सिखिरि सिखिरि एम्फौ जानाय नङा ना मा होनोमोन बा बेखौ बे एम्फौ फिथोबखौ औ एम्फौ फिथोब जायोना एम्फौ लाथा अ एम्फौ लाथा जायोबोखोमा ना बेखौ नोंसोरनाव दं नामा आच्चा

आच्चा इन्दि बिलाइ

दे होनबालाय बेखौनो सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो